جی ہاں ہمارے اسکول میں اردو پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے اسکول میں سنسکرت بھی ہے لیکن ہمیں اردو پڑھائی جاتی ہے الگ سے ایک ٹیچر پڑھاتی ہیں اس کی الگ کتاب ہوتی ہے لکھنا سکھاتی ہیں اردو میں اور پڑھنا سکھاتی ہیں اور عربک بھی سکھائی جاتی ہے اور مجھے میرے گھر میں میری امی بھی پڑھاتی ہیں اور ایک حافظ جی بھی مجھے دینیات پڑھانے آتے ہیں ہمیں ہر طرح سے تعلیم حاصل ہوتی ہے مجھے اسکول میں بھی اردو پڑھنے کو ملتی ہے مجھے تین تین جگہ سے اردو پڑھائی جاتی ہے